अस सारे जानदे आं साढ़े सांबा डिस्टिक जि'ले दे बिच्च जेह्ड़ा कला दा हूनर है हर इक औरत दे बिच्च हर इक मर्द दे बिच्च पाया जा दा ऐ सानूं सारें गी पता ऐ साढ़े इद्धर बड़े अलग अलग तरीके दे भांडे यूस होंदे ऐ अलग अलग तरह् दियां साढ़े इत्थै एह् जेह्ड़े गैह्नें गट्टे होंदे ऐ ओह् सारे इत्थै लोक इस्तमाल करदे ऐ डोगरी सूट सानूं सारें गी बड़ा भांदा ऐ अस सारी जनियां जदूं साढ़े कोई बी तेहार औंदा ऐ जां फिर साढ़े कोई बी मेला औंदा ऐ अस उ'नें डोगरे सूटें गी अपने खुद दा डोगरा होन दा तरीका समझाने आं असें ओह् डोगरे सूटां नाल अपने आप नू दुएं गी सन्नाने आं कि अस डोगरे आं अस सांबे जि'ले तो आं सानूं सारेंआ गी पता ऐ एह् सारियां चीजां कि'यां इक इक परिवार तों दूजे परिवार दे बिच्च जांदियां ऐ सानूं पता ऐ जि'यां साढ़े दादे परदादे हे उ'नें केह् कीते दा हा के साढ़े डोगरे सूटें दियां जां फिर साढ़े जेह्ड़े गैह्ने गट्टे होंदे ऐं उं'दियां दकानां हियां उं'दियां ते अग्गें जेह्ड़े उं'दे बच्चे आए उ'नें ओह् दकानां संभालियां उंदे अग्गें कम्म कीता सिक्खेआ कि'यां साढ़ा जेह्ड़ा डोगरा ऐ कि'यां कम्म करदा ऐ कि'यां साढ़े डोगरे जेह्ड़े ऐं अपने अपने कलचर नू लेइयै बड़े जैदा बड़े जादा मनदे आं होर उं'दे अग्गें कम्म करदे ऐं डोगरे लोग जेह्ड़े होंदे ऐं ओह् बड़े मिट्ठे होंदे ऐं उं'दी कला दे बिच्च डोगरा गै बस्सेआ होंदा ऐ जि'यां ओह् अपने बच्चें अग्गें अग्गें कम्म सखांदे ऐं कि कि'यां तुसें साढ़ी इस डोगरी जेह्ड़ी भाशा ऐ उसी अग्गें बधाना ऐ लोग जि'यां अलग अलग वेश भूशा पाइयै औंदे ऐं ते ओह् सनांदे ऐं कि अस इत्थूं आं अस इत्थूं आं साढ़े जेह्ड़े डोगरे ऐ इक बारी सूट ते इक बोल्ली बोली ओड़न ते सामने लब्भी जंदे कि ओह् डोगरे ऐ डोगरी जेह्ड़ी ऐ ओह् बड़ी मिट्ठी भाशा ऐ सारे लोग सारे साढ़े जेह्ड़े देश दे लोग ऐ ना ओह् इनें डोगरें कन्नै बड़ा प्यार करदे ऐं ते जेह्ड़ी साढ़े इद्धर दी कला ऐ ओह् सारें कोला अलग ऐ साढ़े जम्मू दी जेह्ड़ी कला ऐ ना ओह् सारेआं कोला अलग ऐ ते साढ़े इत्थै हर इक चीज सानूं दिक्खियै बनाई जंदी ऐ साढ़े खुद दे लोगां नू जो चीजां पसंद औंदियां ओह् जेह्ड़े साढ़े दादे परदादे जां उं'दे कोला पैह्लें दे लोक जेह्ड़े ऐ ओह् चीजां बनाइयै गेदे ऐं कि डोगरे जेह्ड़े ऐ इस टाइ तरह् दे कपड़े पांदे ऐं इस तरह् दी वेश भूशा ऐ इस तरह् दे गैह्ने गट्टे पांदे ऐं जां इस तरह् दे भांडे मिट्टियां दे भांडेआं बिच्च रुट्टियां बनांदे ऐं कि'यां चुह्ल्ले जलदे ऐं कि'यां राजमा चौल बनदे ऐं साढ़े इत्थै डोगरे जेह्ड़े ऐं राजमाह् चौल दे कन्नै बड़े जैदा लोकें गी दिखदे ऐं ते साढ़े डोगरे जेह्ड़े ऐं ओह् कि'यां हर इक चीज गी अपने बच्चेंआ गी सखांदे ऐ कि'यां उं'दे बच्चे उ'नें सारियें चीजां गी सिखदे ऐं ते अपने इस डोगरी कलचर नू अग्गें बधाने दी कोशिश करदे ऐं जि'यां सानूं डोगरी सूटें दे बारे च पता ऐ कियां डोगरी सूट जेह्ड़े ऐं ओह् बड़ी मैह्नत कन्नै बनदे ऐं ते साढ़े डोगरे उस डोगरी सूटां नू जां डोगरी दी कलचर नू बड़े तरीके दे नाल अग्गे बड़ान दी कोशश करदे ऐ ते सारे सोचदे ऐं जेह्ड़ी साढ़ी भाशा ऐ डोगरी ओह् बड़ी मिट्ठी ऐ सारे देशां गी बड़े तरीके कन्ने इफैकट करदी ऐ ते लोग उस सारी भाशा कन्नै मिलदे ऐं जुलदे ऐं साढ़ा जेह्ड़ा सांबा जिला ऐ अहीं सारे जानदे ऐं जैदातर लोक इत्थै केह्ड़े ऐं डोगरे ऐं होर कोई नी ऐ डोगरा डोगरा जिंदाबाद ऐ डोगरी दी मिट्ठी जेह्ड़ी बोल्ली ऐ न ओह् स्हाढे लोगां नू अग्गें बड़ांदी ऐ ते साढ़े डोगरी जेह्ड़े ऐ न ओह् हर इक चीज दे अग्गें रौंह्दे ऐं हैना साढ़े जेह्ड़े डोगरें दा जेह्ड़ा साढ़ा पराना कलचर जेह्ड़ी चीजां साढ़े होई गेदियां जि'यां लोक पराने होंदे हे ओह् केह् करदे हे कि मिट्टी दे भांडे बिच्च मिट्टी दे घरां दे बिच्च रैंह्दे हे गोहे कन्नै सारी मलदे हर इक चीज करदे हे उनां गी मिट्टी कन्ने बड़ा प्यार ही ते मिट्टी ते कन्ने उ'नेंगी डोगरी भाशा गै औंदी ही ओह् पढ़दे बी डोगरी दे बिच्च ही ते बोलदे बी डोगरी दे बिच्च ही हर इक कम्म उं'दा डोगरी दे बिच्च चलदा हा ते ओह् उस डोगरी भाशा कन्नै गै अजकल्ल दी जेह्ड़ी नमें लोक नमें बच्चे आए ऐं ओह् डोगरी उनां नू पता गै निं ऐ कि डोगरी है केह् चीज ऐ डोगरी कि'यां साढ़े लोकें गी एह् दसदी ऐ कि अस डोगरे होन्ने आं हर इक चीज जेह्ड़ी बी डोगरी दे बिच्च अस बोलने आं करने आं ओह् सारी चीजां सानूं लोग दिक्खियै गै सनाई ओड़दे कि अस डोगरे आं अस जम्मू दे आं अस में थुआनू इक सच्ची घटना सनानी आं जित्थै में गेई उत्थै लोकें असें छड़े समान रक्खेआ ते डोगरी बिच्च गल्लां करा दे हे ते उनां ने सानूं पुच्छेआ कि तुस जम्मू तू आए ओ असें आखेआ हां थुआनू कि'यां पता कि अस जम्मू तों आए आं उ'नें आखेआ कि असें थुआड़ी जेह्ड़ी बोल्ली ऐ ओह् सुनियै असें सनाई ओड़ेआ कि तुस डोगरे होन्ने ओ डोगरें दे बिच्च जि'यां सानूं सारें गी पता ऐ साढ़े इद्धर दे जेह्ड़े राजा से हरि हरिज जेह्ड़े साढ़े राजा से ओह् बी डोगरी कन्नै बड़ा प्यार करदे सी डोगरे लोक जेह्ड़े ऐ हमेशा जिंदाबाद रैंह्दे न